हैलो एह् नमस्कार आं जी अं केह्दे बास्तै फोन कीता पार्टी लानी घर अच्छा पर डेट कदूं ऐ ब्याह् दी अच्छा दिसंबर म्हीनै दी पैह्ली दौ त्रेह् कोई गल्ल निं होई जाह्ग तुस केह् केह् कराना चाहंदे ओ अच्छा अच्छा सारा होई जाह्ग पूरा कराना होग ते खर्चा कोई चार साढ़े चार लक्ख धोड़ी आई जाना ओह् करी लैगे सब कोई गल्ल निं ते बाकी होर तुसें कोई रक्खना डीजे आह्ला कम्म अच्छा ओह्दे बास्तै भी सिंगर बाहरा मंगवाना पौंदा निं में कोई गल्ल निं भी एह् अंजी

टोटल ठीक ऐ ठीक ऐ आं होई जाह्ग एह् कोई गल्ल निं ठीक